आङो ओंख्रिखौ सबसे मोजां मोनो दालि मोनसेल' दालि आरो दालिया माजों थावो सामब्राम सेरनांगौ तेजपात बिलाइ सेरनांगौ जिरा सेरनांगौ बेनि थाखाय गोथाव जायो आरो दालि ओंख्रिया बै माबाथ' जेबोथ' होनांला नामाहाय दालिखो मोजां मोनो आरो आं संनो गोथावबो मोनो जानो अमा अमा अमा बेदराथ' संनोलाय मोजां ओमफ्राय अनेकथा बुस्तु नांगौ अमा बेदराव हनै जिरा मसला नांगौ हायजेंबो होदेरलायो खायसे सामब्राम गुफुर बेखौ गावगोजा एवबाथ' गोथाव दस्रा ओंख्रिजों संबा थावा गाव गोजा एवनाया माने फ्रेश जायो आरो गोथाव मोनजायो बिदिनो बाहायबो सामब्राम गोजा नांगौ गुफुर हायजें होनांगौ बिदिनो बानलु गोरान फुदिना होनांगौ बेहाय बेजों गोजा कालार नुनोसै आरो गोथाव जानोसै बिदिजों दाउ बेदरावबो बिदिनो गासैबो होजोबनांगौ दाउ बेदराबो बिदिनो सामब्राम गोजा गुफुर हायजें जिरा मसला आरो ऐ माबा नांगौ मा होनो थेजपात बिलाइ सेरफा देरनांगौ बेहायबो गोथाव जायो बिदि संबा आरो बानलु गुन्दै माबानानै होनांगौ बाव खालार जानोसै गोथान जानोसै बेहायबो ओमफाय बिदिनो मा होनो बै मोनसेखौ बावलायलांबायहाय नामखौनो माबा होदेरफानांगौ बेहाय जिरा मसला बायदि मोनसे दंहाय बेयो मारैमोन्थाय गोसोआवनो गैलाहां बावबाय आं बेखौ